हैलो हां जी हां जी हां जी हां जी केह्दे आस्तै इक बारी रपीट करो किस दर्द वास्तै सिर दर्द हां जी हां जी हां जी हां जी दस्सो हां जी पीरै दी जगह उप्पर अच्छा अच्छा हां जी में इन्ना ज्यादा ते ऐ नी जानदी ते क्योंकि सुने दा ते ऐ में कि ओह् बड़ी मन्नी दी जगह होदियां न कि कुसै गी कोई बी तकलीफ होवे कोई शरीरी रोग ऐ कोई बी ऐसा रोग होए उत्थै जाइयै अस फांडा करवाई सकने आं बाकी कोई मुरयाद जेहड़ी बी ऐ ओह् पूरी करने आस्तै अस उत्थै जाइयै चादर चढ़ाई सकने आं बीरबार जाइयै तुंदी सुक्खन जेहड़ी ऐ ओह् मकाई सकने आं जाइयै अस बीरबारें जाई सकदे आं

हां जी हां जी जियां साढ़े जम्मू च इक ओह् पौंदा ऐ जियां अखनूर पौंदा ऐ अखनूर च गै इक साढ़ा इक ग्रांऽ पौंदा ऐ जिसी अस आक्खी सकने हां इयां बटयाले चक्क होई गेआ इद्धर बल्ले दे बाघ हां जी बल्ले दे बाघ उत्थैं इक पीर बाबा बड़ा मश्हूर ऐ हां जी सबेरे जेहड़ा ऐ आखदे ने कि सुच्चे मूंह जाना पौंदा ऐ बीरबारें ते उत्थै दो घरगतियां होंदिया न ते तेल होंदा ऐ ओह्दे बाद च अस कोई प्रसाद दे तौर उप्पर किश चढ़ाई सकने आं